पूर्णियामे छठि चौड़चन जितिया ई सब मनाओल जाइत छै आ इएहमे पकवान साँचो फल फलहारमे नारिअल टाभ नारंगी ढेर सारा फल फूल यूज करलो जाइत छै ओएहमे सूपमे ओकरा राखि कऽ सूर्य भगवानके सुबह शाम चढ़ए ले जाए छै फिर अरघ दए लऽ जाय छै आ जितियामे माय जे छै अपना बेटाके लिए करैत छै जितिया ओ डेढ से दू दिनके उपास रहैत छै ओएह पानी वानी किछु नहि पिऐ छै माय हमर बेटाके लिए सबके माय अपना अपना बेटाके उमरके बढ़ाबैके लिअऽ बेटा कऽ सुरक्षित राखएके लिअऽ करैत छै ई आ चौड़चनमे भी शाममे जब चंद्रमा उगै छै तऽ उनका पूजाके लिए शाममे भी इएह ढेर सारा पकवान बनेलहुँ जाइत छै साँचो सब आ ढेर सारा फल फूल लए कऽ सूपमे ओकरा चढ़ेलो जाइत छै अरघ देलो जाय छै चंद्रमा भगवानके शाममे